अभी के समय में टेक्नोलॉजी ने यातायात उद्योग की बहुत सारी मदद कर रही है जैसे देखा जाए हम लोग को ट्रेन से अपने शहर से कहीं अन्य शहर जाने हैं तो उनके लिए हमें जैसे इस्टेसन पे खड़े हैं तो ट्रेन देखना है कि अभी ट्रेन कहाँ पहुँची है कहाँ है ट्रेन नहीं है ट्रेन कहाँ पहुँची है कब तक हमारे पास आने वाली है तो उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी ने एक ऐप्प बनाके दिया है उसके मदद से हम लोग उड ट्रेन को देख सकते हैं कि ट्रेन कहाँ पहुँची है कहाँ पे रुकी उई है कहाँ आने वाली है और बात करें हम लोग जैसे ट्रेन में अब इस्टेसन गए टिकट कटाने के लिए भीड़ है लाइन में लगे हुए हैं उसी भीड़ को ख़त्म करने के लिए टेक्नोलॉजी ने हमें एक और ऐप्प बनाके दिया है उस ऐप्प के मदद से हम लोग ऑनलाइन बुकिंग टिकट कर सकते हैं कहीं अन्य जगह जाने के लिए उस भीड़ का हिस्सा नहीं बन सकते हैं जैसे रेलवे स्टेसन में देखते है लाइनिंग भीड़ का हिस्सा उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है तो टेक्निलॉजी ने उसके लिए हम लोगों को एक ऐप्प बनाके दिया है जिसके सहारे हम लोग घर बैठे ही ऐप्प से टिकट बुक कर लेते हैं और अराम से जाते हैं श्टेसन पे ऐप्प के मदद से हम लोग ट्रेन को देखते हैं कि कहाँ पहुँची है कहाँ नहीं पहुँची है फिर हम लोग ट्रेन आती है उसपे अपने सीट पे जाके आराम से बैठ जाते हैं तो ए यहाँ हमा हमें टेक्नोलॉजी ने बहुत ही ज़्यादा मदद की है जैसे हम बात करें दिल्ली की मुंबई की कोलकता की तो यहाँ पे अगर हम जाते हैं घूमने के लिए या फिर कोई भी काम से जाते हैं तो वहाँ हम जैसे गएँ तो हमें बस से कहीं जाना है और बस में देखा जाता है कि महिला के लिए अलग पुरुष के लिए अलग सीट बनी हुई रहती है लेकिन बात करें टिकट की तो जो टिकट काटते हैं कंडेक्टर वो आगे रहते हैं हम लोग पीछे रहते हैं तो टिकट नहीं ले पाते हैं या फिर वो कभी पीछे रहते है तो हम लोग आगे रहते हैं और बस में भीड़ रहती है तो टिकट नहीं ले पाते हैं किसी कारण से तो हमें टेक्नोलॉजी ने उसके लिए भी एक ऐप्प बनाके दिया है जिससे हम ऑनलाइन टिकट काट सकते हैं बस का और बात करें टेक्नलॉजी की तो पहले हम लोग साइकल का इस्तेमाल करते थे लेकिन अभी देखा जाए तो मोटर साइकल हो गई कार हो गई टेम्पू ऑटो काफ़ी प्रकार की वाहन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग टेक्नलॉजी के सहारे बात करें मोटर साइकल की तो कई अब हमें जल्दी में निकलना है जैसे इमरजेंसी आ जाता है हम लोगों को जैसे घर में किसी का तबियत ख़राब हो गया है अब हमें कहीं ऑनलाइन कर रहें हैं गाड़ी लेट से आई तो हमारे पास मोटर साइकिल है तो उसपे बैठाके तुरंत से निकल लिए तो ये टेक्नलॉजी अभी हमें बहुत मदद कर रही है और टेक्नलॉजी के सहारे हम लोग अभी बहुत आगे चले आए हैं